इहा त मां चङी ई जॻहि ते घुमी आहिया पर सभिनी खां वधीक जिते मूंखे वञणु वणंदो आहे उहो आहे बिआस छाकाणि त हुते असांजे गुरूअ दर्शन थींदा आहिनि असांखे सतसंगु मिलंदो आहे ऐं मन खे शांती मिलंदी आहे हुते ॾाढो शांतीअ वारो माहोल आहे न हुते टी वी आहे न इंटर्नेट आहे न रेडिओ आहे ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि त असांखे हुते मोबाइल जमा करणो पवंदो आहे यानि की असां हुते मोबाइल इस्तेमालु न करे सघंदा आहियूं इन्हनि सभिनी शयुनि खां असां हुते परे हूंदा आहियूं ऐं असांखे अधु में अध्यात्म के बारे में ॾाढो सि सभु सिखणु मिलंदो आहे असांजे गुरूअ जा जॾहिं दर्शन थींदा आहिनि त असांखे ॾाढो सुकून मिलंदो आहे ऐं उन्हनि जे वचननि सां असांजे ज़िंदगीअ में काफ़ी सारो सुधारु ईंदो आहे